कोई जेह्ड़ा योगा एह साढ़े आस्तै बड़ा जरूरी ऐ ते असें बड़ी बारी बार बी योगा कीते दा ऐ इ'यां अस छत पर जन्ने होन्ने जि'यां सवेरै चली गे पैह्लें अस सैर सुर करने होन्ने फ्ही नोआड़ै बाद अस केह् करने योगा करने होन्ने योगा करने होन्ने अस छत्ते पर जन्ने ते ओह् टाट बछाने ते फिर योगा आसन करने होन्ने ते योगा आसन करने दे बाद अस केह् करने होन्ने कोठे पर गै करने होन्ने फ्ही थोह्ड़ी सैर करी लैन्ने योगा साढ़े आस्तै दिक्खो किन्ना जरुरी ऐ अजकल्ल जेहडे लोक जमाने किन्ने बमार होआ दे खंदे ते उत्थै गै बेही रौंह्दे ते योगा करना इन्ना जरुरी ऐ योगा करना इन्ना जरुरी होई चुके दा ध्यान लाना इन्ना जरुरी होई चुके दा ऐ जेह्ड़ा कि साढ़े आस्तै बडा जरुरी ऐ अगर अस नेईं करगे ते अस दिनों दिन साढ़ी जेह्ड़ी सेहत ऐ ओह् खराव होंदी जा'रदी ना लोक एक्सरसाइज करदे ना लोक योगा करदे एह् ऐ कि योगा करना दिक्खो किन्ना जरुरी ऐ होई चुके दा ते अपने आस्तै करने भाई अस योगा बी करा दे ते बड़ी होर बी चक्कर शक्कर लारने अस मतलब सैर करने गी जन्ने जेह्ड़ी साढ़ी बाॅडी आस्तै बडा जरुरी ऐ ते असेंगी ऐ है कि सारें गी आखने कि सारे भला योगा करन ते केह् करन अपनी सेहत गी शैल बनान मूंह् उप्पर चमक आंदी बाॅडी ठीक रौंह्दी तुस जेह्ड़े बंदा जेह्ड़ा सुस्त नेईं रौंह्दा खरा रौंह्दा ऐ पढाई च ध्यान लाई सकदा पढ़दा शैल ते जेह्ड़ा शरीर ऐ ओह् बी खरा रौंह्दा पतला रौंह्दा ते अस जेह्ड़े ध्यान करने भगवान दा अस शैल ध्यान करी सकने इन्नी इन्नी चीजां सिक्खने आं अस योगा सारें गै करना चाहिदा सारें